ہمارے خیال میں ٹیکنالوجی ہمارے کاروبار اور لین دین میں بہت ہی اہم رول ادا کر رہی ہے اس میں تبدیلیاں پہلی تو یہ ہیں کہ ہم گھر بیٹھے کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز جیسے کپڑا خریدنا ہو گھر کا سامان خریدنا ہو یا گروسری سے کچھ سامان خریدنا ہو تو اس کو گھر بیٹھے ہم آڈر کر سکتے ہیں اس کا ایگزامپل زماٹو ہے سویگی ہے فلپکارٹ گروکسری ہے اور بہت سارے ایسے پلیٹفارم ہیں جس سے ہم اپنے دن چریا زندگی میں جو یوز کرتے ہیں وہ چیز کو ہم فراہم حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارے لین دین کا بھی ٹیکنالوجی کا بہت بڑا اہم رول ہے جس کے ذریعے سے ہمارے مکھیہ منتری جی نریندر مودی جو کہ ان پہ بہت بڑا ایک اثر ڈالا ہے یو پی آئی کے ذریعے جس کو بھیم یو پی آئی کے ذریعے ہم ٹرانزیکسن ایزیلی کر سکتے ہیں ایک اسکینر کے ساتھ اپنے فوٹو میں فونپے کے ذریعے گوگل پے کے ذریعے امازان پے اور دیگر پلیٹفارم کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے لین دین اور ٹیکنالوجی کا یوز کر کے اس کو آسان کر رہے ہیں ٹیکنالوجی جو آج کل کے دور میں لین دین اور ہمارے کاروبار میں بہت ہی اہم رول ہے اگر کسی بھی چیز کو ہمیں دیکھنا ہے اور جاننا ہے اس چیز کو ہم اپنے آپ کو اس چیز کو ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر جیسے ہم کسی چیز کا انٹیریئر ڈیزائیں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک ویپسائٹ ہے گوگل کے اندر سرچ کریں گے پتا چل جائے گا انٹیریئر ڈیزائینر اگر فوٹو کھینچ کے اس پہ ڈال کے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے کاروبار کے حصے کو ہم اپنے آپ کو امپلم امپلیکیشن کر سکتے ہیں اور کاروبار کے اندر یہ ٹیکنالوجی ایک بہت ہی بہت ہی بڑا سرمایہ ہے اور لین دین کا بھی تو گوگل پے امازون پے ان سب چیزوں دیگر یہ بھی ایک ہمارے زندگی کے اندر ایک ایگزامپل ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ چیزیں اس چیز کو آسان بناتی ہے اور اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے دن چریہ زندگی کے اندر ٹیکنالوجی کو کاروبار کے اندر اور لین دین کو اپ اپنے ان اپنے زندگی کے اندر اس طریقے سے بدل سکتے ہیں اور یہ بدل رہی ہے اور یہ ٹیکنالوجی آنے والے دور میں اس سے بھی بڑا لارج فیکٹر جس کو کہہ سکتے ہیں لارج فیکٹر میں دیکھی جا سکتی ہے اور الگ الگ فیلڈ کے اندر یہ ٹیکنالوجی دیکھی جا سکتی ہے